میں جو اپنے لیے ناشتہ بناتا ہوں وہ انڈا تلنے کا ہے جیسے کہ ہم انڈا تلتے ہیں پہلے انڈے کو ہم پھوڑتے ہیں اور پھر اس میں مرچی نمک تیل ہلدی وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر اسے پھیٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس میں ملا دیتے ہیں ملا کر جو ہے وہ توے پہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پک جاتا ہے بس یہی ہے